دہلی میں ایسی بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں جو کہ اعلیٰ تعلیم پیش کرتی ہیں مثلاً جامعہ ملیہ اسلامیہ اس میں مختلف کورسیز ہیں جس میں فیکلٹی آف لاء لینگویج کا بھی ہے جس میں بہت ساری لینگویج مشتمل ہیں مثلاً کورین عربک اردو پرشین مختلف زبانوں کو اس میں پڑھایا جاتا ہے اور وہ ڈپلوما سے لے کر کے سرٹیفکیٹ سے لے کر کے پی ایچ ڈی تک چاہے وہ بی اے کا ہو یا پھر ماسٹرس کا یہاں تک کہ پی ایچ ڈی تک پڑھائی جاتی ہے لینگویج اسی طرح سے اور بھی جو دوسری کورسیز ہیں بی ٹیک ایم ایس سی بی ایس سی بہت ساری کورسیز اس میں مشتمل ہیں اسی طرح سے دوسری جو بڑی یونیورسٹی دہلی میں مانی جاتی ہے وہ جواہر لال یونیورسٹی ہے یہ خاص طور پر زبانوں کے لیے مشہور ہے کیونکہ اس میں لینگویج کی پڑھائی سب سے مشہور ہے اور معروف ہے جس میں مختلف زبانیں کورین عربک پرشین ہندی انگلش اردو اور اس کے علاوہ پولیٹکل سائنس ہسٹری بایولوجی یہ سب کے بھی کورسیز ہیں اور سب کے یہاں تک کہ ڈاکٹریٹ تک ان کی پڑھائی جاتی ہے پی ایچ ڈی تک پڑھائی جاتی ہے یہ تمام کورسیز

تیسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی یونیورسٹی دہلی میں مانی جاتی ہے وہ دہلی یونیورسٹی ہے اس کے مختلف کالیجز ہیں یعنی نائنٹی تھری ترانوے کے قریب اس کے کالیجز ہیں اس میں مختلف فیکلٹی ہیں فیکلٹی آف آرٹس ہیں فیکلٹی آف لاء ہیں فیکلٹی آف لینگویج ہیں اور یہاں پہ بھی پی ایچ ڈی تک پڑھائی ہوتی ہے سرٹیفکیٹ سے لے کر کے پی ایچ ڈی تک پڑھائی ہوتی ہے اور سائنس کی فیلڈ میں سب سے جو مشہور ہے وہ کہ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف یعنی ایم ایمس میڈیکل سائنس اس میں ڈاکٹر کی پڑھائی ہوتی ہے پی ایچ ڈی کی پڑھائی ہوتی ہے اور ایم بی بی ایس وغیرہ سارے کے سارے جو میڈیکل فیلڈ کے جتنے بھی کورسیز ہیں ان میں پڑھایا جاتا ہے